ہمارے حیدرآباد ضلعے میں بہت سارے ایسے عیدیں ہیں جو ہم کرتے ہیں جیسا کہ ابھی ابھی محرم گیا ہے حضرت امام حسین کی دس شہادت کا دِن ہے جو ہمارے حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی تھی اِسی لئے ہم دس محرم مناتے اب جیسا آنے والا مہینہ ہے بارہ ربیع الاول ہے جو ہمارے ہمارے نبی آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے تو اُس کو بھی ہم بہت جوش و خروش سے مناتے ہیں اور یہ رسم و رواج ہمارے حیدرآباد میں برسوں سے چلتے ہوئے آ رہا چلتے رہیں گے